میرا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اور میں بریانی زیادہ تر اپنے گھر پہ کھانا پسند کرتا ہوں مجھے اپنے ابا کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے اس لیے میں اسے گھر پہ ہی کھانا پسند کرتا ہوں بریانی کی سب سے خاص چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ بریانی میں ہر طریقے کا سواد آتا ہے چال کا سواد سالن کا سواد بریانی کو آپ بنا رائتے کے بھی کھا سکتے ہیں جو بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں باقی کھانے مجھے اتنے لذید نہیں لگتے بریانی ایک بہت اچھا کھانا ہے اور مجھے بریانی کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ پسند ہے